जोंना बर'निया हिनजाव लायब्ला बिमा बिफानाव थांब्ला गय थफ्ला लांनांगौ सिनि थफ्ला लांनांगौ फाथै गय बिरि सलाइ लांनांगौ आरो हिनजाव गोदान लाबोब्ला मारै लाबोयो जोंना दैमा दैसायाव गय फाथै बावबोयो लाबोनायाव हिनजाव गोदानखौ ओरैनो बारहोग्रोआ दैमाफ्राव दै दंब्लाबो गैयाब्लाबो दैमा गोरानब्लाबो गय फाथै बावबोयो बिनिफ्रायसो हिनजाव गोदान गारिखौ बारहोनो मोनगोन हिनजाव गोदानआ माजों फैयोमोन जोंना मोसौ गारि मैसो गारि मथर गैया गारि गैया हाद्रि खुफुं लायनाय बेम पार्टिआ दामबोगोन उन उन बिनिफ्राय फैगासिनो फैगोन फैगासिनो फैगोन फैब्ला जोंना साहा लाव लोङो लामायाव साहा लावथि लोंनानै दरखं मोखाङाव बिखुनजो एबा बिबोनाङा खामफ्लाय गामबारि खामफ्लायाव गाखोहोनानै आथिं सुयो खानाय खानना होयो थाव फुनना होयो दाउदै नेवसियो होमबासो जोंना न'मा न'आव हाबनो मोनो न'मा न'आव हाबनानै न'मा न'आव हाबैनि सिगांनो बाथौखौ गिदिंखायो आरो खनथाम बाथौखौ गिदिंखांबासो न'मा न'आव हाबनानै जिराइनो मोनो जोंना न'मा न'आव ओमफ्राय साहा लोंसै जौ होनसै हौवा गोदाना रानना होनसै लोंसै बिदिनो नियेम लानानै खुरै लथा लाखुमा लायो हिनजाव गोदान लागोआ ओमफ्राय आथिमंगलाव हरफिनो आरो जोंना नियेम दङ बेबायदि लाबोब्ला बिदिनो खालामै खालामैनो जों हाबाखौ खुंबोबाय ओमफ्राय माथो दंबावो आरो जोंना बर'ना हाबा गिदिर नङाब्लाबो बिदिनो लाबोबाय बिदिनो न'मा न'आव माइनाव खुलुम होबाय बाथौ खुलुम होबाय ओमफ्राय ग्रोब हाथासुनि खुरबाय आरो जोंना हाबाया बैराथि लायो सासे हौवायाबो मेथर लायो सासे बिदिनो गाननाय जोमनाय गोदान गोदान गाननानै बाथौफोरखौ खुलुमनांगौ जाबाय आरो बे आइमोन आफामोनखौ खुलुम नांगौ ओमफ्राय दाना आथिमंगलाव मा लाङो जौ गंनै बिदै गंनै गोरान गंनै दाउज्ला मासे जो मासे सिनि साहा माबा मुरि बिरि सलाइ गय फाथै लांनांगौ आरो आरो सोरबा सेंग्राफोर नुब्ला सिगारेटबे लांबावनांगौ आमफ्राय बिदिनो हौवा गोदान लागोफ्रा दाउखौ लांनानै गोदा हैनांगौ बेखौ मा सोरनो जाहोयो सेंग्रा सिख्लानो अखानायै बोराइ बुरिनो आलदा अमा बेनो जोंना आथिमंगला ओरैनो लेरेथ थेरेथ सोरबा बोरमा सिथारगोन सोरबा मागोन मिनिनसु गोनांफोरब्ला बिदिनो सिथारनानै जाहोबाय लोंहोबाय बिदिनो बायदिसिना बयबो सानदा बानदा होफैबाय आरो बेजोंनो मा होनांगौखौ होफैबाय रायजो राजाफ्रा बेखौ जानानैनो